मैंने तो अभी तक की आज तक कोई भी बीमा पॉलिसी नहीं ली है और न ही मैंने अभी बीमा कराया है जैसा कि तो मैं इस बारे में तो शायद कुछ नहीं जानता हूँ कि बीमा कैसे कराया जाता है या मेरा कैसा उसके लिए एक्सपीरिएन्स था पर इन फ्यूचर मैं जरूर चाहूँगा की यहाँ मैं बीमा कराऊँ और ये बहुत जरूरी है आज के समय में की बीमा कराना एक अच्छी सोच है और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सेक्योर हुए तो आप बीमा जरूर कराए यही मैं चाहूँगा सबसे